हम एक बार जो है बहुत परेशान थे और परेशानी के कारण से हमने सोचे कि अब क्या करें शरीर में बहुत अधिक पीड़ा होने लगी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर जो हैं वो दवा देता था दवाई का जो जब तक प्रकोप रहता हैं तब तक जो है ठीक रहते थे इसके बाद जो है जब दवाई का जब का उसका ताकत खत्म हो जाती थी तो फिर जो हैं वो अपना अपने जगह पहुंच जाता था इसलिए हमने कई साल तक दवाइए के चक्कर में पड़े रहे इसके बाद हमें ये पता चला कि बाबा रामदेव योग सिखाते हैं तो मैं उनके पास गए तो उनसे अपनी सारी बात को बताया सारी बात बताया तो उन्होंने कहाँ कि बेटा ऐसा है कि तुम योग करो और जो है पहले तुम पैर अपना फैलाया करो फिर बटोरा करो इसके बाद साँस को तुम एक नाक बंद करके एक नाक से साँस लिया करों फिर यही कुल यही सब हम करने लगे जिससे हमें बहुत आराम हुआ तो हम भी अब जहाँ जाते हैं वहाँ जो भी परेशान रहता है उसको भी मैं यही समझाता हूँ कि तुम भी योग करो और जहाँ जहाँ तुम लोग जाओ वहाँ वहाँ तुम योग से बढ़कर के दवा नहीं है अगर योग तुम भली बात करते रहोगे तो तुम्हारा जो है हमेशा स्वास्थ्य ठीक रहेगा कभी तुम डॉक्टर के हाथ नहीं लगोगे और दवाई तुम्हें नहीं खानी पड़ेगी कि इसीलिए योगा करना हमारा अब धर्म है और योग से हम सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहने के बावजूद की दवा की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए हम लोग भी सोच लिए अपने बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि योग तुम लोग भी करो ताकि अपने जो है जवानी में अपने जो हैं बुढ़ाई वक्त में तुमको कोई परेशानी ना हो तुम्हारे शरीर में पीढ़ा ना हो और तुम अपने अपने जो है ताकत से हमेशा सुरक्षित रहो और तुमको किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े तो यही से